हलो जय झूलेलाल जी हा मां राजमिस्त्री नरेश थो ॻाल्हायां हा ज़रूरु विजायो जी भेण इहा ख़र्चु त मां तव्हांखे एरियो ॾिसी करे ॿुधाए सघंदो आहियां भई एरियो घणो आहे या तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾो घणो तव्हां वटि एरियो आहे त मां हुन हिसाब सां तव्हांखे ख़र्चु ॿुधाए छॾिया हिकु सौ वीह फुट थी वियो न समुझो ॾह बाए ॿारहां जो अगरि कमिरो आहे त हिकु सौ वीह फुट थी वियो हा त ठई वेंदो कमिरो कोई दिक़त नाहे जीअं तव्हां चाहींदुव हुनजी भेण कबट कबट जो कमु कराइदुव त कबट जो हिसाबु ॿियों थींदो आहे अगरि कमिरे कमिरे जी ॻाल्हि कयांव त मां फ़र्श जो आहे सीमेंट जो फ़र्श हूंदो हुन में ॿारहां सौ रुपए ख़र्चु पवंदो आहे पर स्क्वेर फुट जो ॿारहें सौ रुपए में तव्हांखे उहो चारि ईंच जी दीवार नव ईंच जी दीवार जाते लॻणी हूंदी पीलर लॻाए करे लेंटर ॾाढो मज़बूत करे करे तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं हुन खां पोइ कबट जो ख़र्चु अलॻि आहे अगरि तव्हां टाइलुनि लॻाइण चाहियो त तव्हां टाइलुनि जो ख़र्चु अलॻि आहे जंहिं जंहिं असां नलके जी फिटिंग ॾींदा आहियूं उहो नलको हूंदो आहे जी हा तव्हां जी भेण अगरि इटालियन टाइल लॻाइणी अथव त तव्हांखे उहो पंजहठि रुपए खां स्टाट थींदो फुट जे हिसाब सां अगरि तव्हां नॉर्मल टाइल लॻाईंदुव त पंतालीह रुपए फुट खां स्टाट थींदियूं आहे अगरि तव्हां पथर मकराने जो लॻाइण चाईंदुव त हिकु सौ ॾहे रुपए फुट जो इस्टाट थींदो आहे उहो जेतिरो बि एरियो उहो ठहण खां पोइ तयार थींदो आहे दीवार लॻण खां पोइ उहो वॉल टू वॉल जहिड़ो आहे उहा ख़र्चु जहिड़ो आहे घटि में घटि फ़र्श जो पंजटीअ हज़ार टीह हज़ार पवंदो आहे त तव्हांखे जी

जी भेण मां कल्ह सुबुहु अचांव थो तव्हां मूंखे एड्रेस वॉट्सप कजो ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल